हेलो जय झूलेलाल हा भारत कलेक्शन तां ॻाल्हांयो था हा मूंखे न मूंखे सिआरे जो कलेक्शन खपे मुंहिंजी धीअ लाइ ऐं पुट लाइ त तव्हां ॿुधायो छा छा वैराएटी आयल आहे अञा विंटर में मुंहिंजी धीअ सोरहं साल जी आहे साइज मूंखे एक्स एल खपे हां जी अच्छ हूं हूं त हीअ वॉ इहे वॉर्म हूंदा अच्छा अच्छा हूं हूं हूं त तव्हांजी इहे आयल आहिनि त तव्हां डिजाइन मूंखे मोकिलींदव वाट्सअप ते अच्छा त हिनमें साइज साइज मिली वेंदा सभई साइज मिली वेंदा अवेलेबिल हूंदा आहिनि

त ॿारनि लाइ ॿियो छा आहे मतिलब कोट शर्ट जे अलावा ॿियो छा वठ मतिलब वठी सघंदा आहियूं हुनमें छा आहे वॉर्म में विंटर में उ पंहिंजी धीअं लाइ ॻाल्हांया थी मां फ़क्शन ईअं पार्टी फ़क्शन आहे

हूं हा हीअं ई मेहंदी वेहंदी हल्दी वगै़रह थी विया जीअं हा हा हा हा हा न मां अची बि सघंदी आहियां तव्हां ॿुधायो तव्हांजी टाइमिंग छा आहे म मतिलब केतिरे बजे ताईं खुलियल आहे शॉप

अच्छा और छुट्टी केतिरे बजे तईं हूंदी आहे अच्छा हूं हूं हूं त तव्हांजी शॉप किथे पवंदी

त तव्हां लोकेशन मोकिले सघंदव मूंखे हिन ई नम्बर ते हूं हूं हूं न न असांखे मेट्रो सां न अचिणो आहे असांखे पंहिंजी कनवेंस सां अचिणो आहे त तव्हां मूंखे हिन नम्बर ते लोकेशन मोकिले छॾियो हा और डिस्काउंट छा थो हले तव्हांजे वटि अच्छा और ॿियो कुझु थोरो घणो

न मूंखे जीअं पंहिंजी धीअ लाइ खपे जीअं गाउन थी विया या कोर्ड सेट तव्हां ॿुधायो त कोर्ड सेट थी विया या वॻा थी विया एम्ब्रायडरी वारा अच्छा और नंढे ॿारनि जा बि आहिनि मुंहिंजो ॾह साल जो पुट आहे हा त हुननि कार्डीगन वगै़रह थी विया जीअं अच्छा कॉलर वाला बि मिली वेंदा आहिनि हुनमें और साइज उनमें मतिलब साइज उनमें बि साइज हूंदा आहिनि ॿारनि जे में

अच्छा अच्छा ठीकु आहे न न ठीकु आहे ब तव्हां सां ॻाल्हि करे ठीकु लॻो बाक़ी तव्हां मूंखे लोकेशन मोकिलियो त असां अची करे उते ई ॾिसी वठंदासीं न जी जय झूलेलाल